हैलो प्यारी दोस्त मालिनी तूं कीअं आईं मूंखे इहो ॿुधी तमामु घणी ख़ुशी थी आहे त तूं ख़ुशि आईं मां बि हिते चाक आहियां मूंखे इहो ख़बरु आहे त तोखे पासपोट लाइ अप्लाए करिणो आहे ऐं ईअं सिलसिले मां मां तोखे तो मूंखे फोन कयो आहे सभिनि खां पहिरीं त तोखे पंहिंजा सभु ज़रूरी कागज़ात जीअं त तुंहिंजी आहे तुंहिंजो आधार कार्ड पैन कार्ड तुंहिंजी ॾह दर्ज़े जी मार्कशीट इहे सभु अप्लाए करणु वक़्तु ऑनलाइन जमा कराइणा पवंदा पोइ हुन खां पोइ तोखे पंहिंजी पासपोट ऑफिस तोखे पंहिंजे पासपोट ऑफिस जी तारीख़ वठि वठणी उते वनी तोखे उहे सभु ज़रूरी पना ॾेखारिणा अचणा पवंदा ऐं पोइ कुझु ॾींहनि खां खां पोइ तोखे पासपोट टपाल ज़रिए तुंहिंजे घरु वेठे अची वेंदो मूंखे वरी बि ॾाढी ख़ुशी थी आहे तुंहिंजो तो पासपोट लाइ अप्लाए कयो आहे ॿियो सभु घर में सभु ठीकु आहिनि ख़ुशि चाक आहिनि मां बि ख़ुशि आयां ठीकु आहियां चल ठीकु आहे ॿियो कुझु कमु हुजई त ॿुधाइजे